अस् स्थानीय अर्थव्यवस्थामे जइसे व्यापारी अर करल जाइ छै तऽ हमरा अरके भाषा छै मैथिली तऽ हर जगह हमे जाइ छी तऽ मैथलिए बोलै छियै आओर मैथलिए बोलै छियै मैथिली आओर हर समयपर जइसे मैथिलीए बोलै छियै आओर जहाँ कहीँ भी जाइ छियै तऽ हमर सभके भाषे अइ मैथिली तऽ मैथिलीमे बातचीत कयलहुँ मैथिलिए बोललहुँ आओर यही सभसँ मैथिली ठीक हमर भाषामे मैथिली बिक जाइ छै मैथिलीमे व्यापारमे जहाँ खेतपर खेती पथारी करै छियै तऽ वहाँ भी जाइ छियै तऽ मैथिलीए ही बोल बोलै छियै आओर दोकान दौरी जहाँ कहुँ कहीँ भी बाजार उजार जाइ छियै तऽ मैथलिए बोलै छियै आओर मैथ मैथिली हमरा अरके बहुत नीक लगै छै आओर हमरा अरके स्थानीय भाषा छै मैथिलिए तऽ हमलोग सभे मिलि जुलि कऽ मैथलिए बोलै छियै मैथिली हमरा अरके बहुत नीक लगै छै बोलयमे बहुत मातृ हमरा अरके मातृभाषा मैथिली छै तऽ मैथिली हमे अर बोलै छियै बहुत अच्छा लगै छै मैथिली बोलयमे मैथिली बहुत अच्छा अच्छा छै बोलयमे आओर हमलोग सभ मिलि जुलि कऽ जइसे मै सभ छियै तऽ हमरा अरके आओर अगल बगलके जइसे भी कोइ भी छथिन ओसभ मैथलिए बोलै छथिन जइसे व्यापारी अर करल जाइ छै तऽ सभसँ हमसभ मैथलिएमे बात बोलै छथिन आओर मैथलिएमे बातचीत करै छथिन यही सभसँ स्थानीय अर्थव्यवस्थामे जेना व्यापारमे एहिमे मैथिली भाषाके हमलोग प्रयोग करै छियै आओर मैथिलिएमे बोलै छियै यही सभसँ जइसे व्यापारी अर व्यापार करै छै तऽ सभ मैथिली भाषा बोलै छै यही सभसँ मैथिलीमे हमरा अरके बहुत अच्छा लगै छै बोलयमे यही सभ मैथिली बोलै छी बोलै छियै मैथलिए हमरा अरके से बहुत अच्छा भाषा छै बहुत नीक भाषा छै